जेनाकि हम बात कऽ रहल छी कि आइकाल्हि जे छै सा छात्रसभ जे छै से नियमित इसकुल नहि जाइए ओहिकेलेल बहुत कारण छै जेनाकि एहिमे प्रमुख मुख्य कारण अहाँके ई भऽ गेल कि पहिले सरकारी इसकुलमे जे छै से पढ़ाइ शिक्षाके ओहन तरहके कोनो माहौल नहि रहि गेलै हँ किएकि जे छै से शिक्षकसभ जे छै से ओतेक जागरूके नहि छथिन पढ़ाबैके लेल जेकि हुनका समयपर जे छै से हर तरहके जे छै सरकार जादा जादा मात्रामे जे छै से हुनकर जे छै से सैलरिओ बढ़बै छथिन सबकिछु दै छथिन लेकिन ओ पढ़बै पढ़बैके लेल जे छै से ओ ओतेक जागरूक नहि रहै छथि आओर हम आओर जेनाकि एतुका गार्जिअनोसभके लगै छै कि सरकारी इसकुलमे ओतेक तऽ एहन ओतेक तऽ कोनो बढ़िआँ तरहके पढ़ाइ नहि छै किएकि शिक्षक समयपर नहि पहुँचै छथि जखन हुनका मोन होइ छनि आबैके आबै छथि जाइ छथि आओर ओ अपन जे छै पारिवारिके माहौलमे ओ अपन बिजी रहै छथि हुनका ओतेक इसकुलसँ मतलबे नहि रहै छै ताहि लऽ कऽ जे छै से गार्जिअनसभ जे छै से अहाँके मतलब प्राइवेट इसकुल भेजैके लेल ओ सभ जादे अथी छथिन आइकाल्हि जागरूक छथि आओर इएह ई अहाँके मुख्य कारण भऽ गेल आओर जे छै अगर बात करू अहाँ परिवहनके लेल तऽ पहिले तऽ मानिके चलिऔ जे ओतेक कम पहिले कम विद्यालय छलै गामघरमे तऽ जे छै से दूर दूरो दूरदराजके बच्चाके आबऽ पड़ै तऽ कनि दिक्कत भऽ जाए ताहि लऽ कऽ ओ इसकुल नहि पहुँच पहुँच पाबै छल आओर जेकि आब ओना नहि छै आब तऽ गाम गामघरमे जे छै से अहाँके बहुत तरहके जे छै से मध्य विद्यालय प्राथमिक विद्यालयसब खुलि गेलै हँ तऽ ताहि लऽ कऽ जे छै से परिवहनके तऽ एहन तरहके कोनो दिक्कत नहि कहल जाए आओर ओहिके बाद हम बात कहब जे जे विद्यार्थीसभ जे छै माता पिताके घरमे अपन काजराज करैए ओहि लऽ कऽ शायद इसकुलमे पहुँच नहि पहुंँचैए तऽ इहो इहो एगो बात छै लेकिन जे छै से ई बात छै से किएकि जे छै से छात्रसभ छात्रसभ जे छै छात्रसभ जे छै से अहाँके हुनकर गार्जिअन तऽ एहन बात नहि छै कि कहै छै कि इसकुल नहि जाउ लेकिन सरकारी इसकुलमे जे छै ओहन तरहके कोनो माहौल नहि छै पढ़ाइके तऽ ताहि लऽ कऽ ओसभ ओतेक जागरूक नहि छनि आओर एखन जेनाकि मौसम बुनियादी मौसमके बारेमे अगर बात करब तऽ एखन जे छै से काफी ठण्ड अइ आओर जे छै से ठण्डमे जे छै से गार्जिअनसभ नहि इसकुल भेजैलए चाहब आओर जे छै से अहाँके इसकुलके जे समय सारिणी छै ओ बिलकुल गड़बड़ अइ जेकि पहिले अहाँके जे छै से दस बजेसँ इसकुल रहै तऽ दस बजेसँ तक जे छै से कनि अहाँके हल्का धूप खिल खिल जाए तऽ जाहि लऽ कऽ बच्चासभके कनि सुविधा होइ आओर आब जे छै से समय सारिणीमे चेन्ज नहि भऽ रहल अइ तऽ ताहि लऽ कऽ बच्चासभ जे छै से कनि नहिए पहुँचैए कम मात्रामे बच्चासभ इसकुल पहुंँचैए इएहसब कारण अइ